डोगरी बड़ी शैल भाशा ऐ ते इत्थै सारे लोक डोगरी बोलदे ते अस इत्थै रेआसी बिच ते सारे लोक डोगरी गै बोलदे सारे डोगरी शैल लगदी ते अगर डोगरी मतलब असें कोई डोगरी लब्भी बोलने आह्ला अस नुआढ़े सामनै डोगरी बोलचै ते बोली सकने ते अस सोची सकने कि एह् बी कोई डोगरा ते डोगरी बोलदा ते उस्सी समझी सकने साढ़ा ते भ्रा ऐ कोई ते डोगरी अच्छी भाशा ऐ ते तां ते सारे डोगरी बोलदे शैल भाशा डोगरी बोलने सारे मतलब अच्छी लगदी तां डोगरी बोलदे डोगरी सारी समझी सकने अस कुसै कन्नै बी डोगरी बोलगे ते सारे समझी सकदे इत्थै तुस रेआसी ते डोगरी गै बोलदे मैक्सिमम हिंदी और इंग्लिश ते कुसै बड़े घट्ट लोकें औंदी जैदातर लोकें डोगरी गै औंदी